ہمارے یہاں ایک تھوک مارکیٹ ایا گنج ہے جو لکھنؤ میں پڑتی ہے اس وقت وہاں سے کافی سارے دکان دار اپنے سامان کو تھوک کے ہی بھاؤ لاتے ہیں اور اپنی دکانوں پر مہنگے دو دوہری اور تیسری قیمت پر بیچتے ہیں حالیہ برسوں میں گروسری اور سبزی کی قیمت بدلنے کا سب سے بڑا سب بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس سے سبزیاں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے آپ حالیہ برسوں میں پیاز ہی کو دیکھ لیجیے حالیہ دنوں میں پیاز آج کل تقریباً اسّی سے نوّے کلو روپیے کلو مل رہی ہے اس کی سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ کسانوں کے کسانوں نے کھیتی باڑی چھوڑ دی کیونکہ اس میں اس کا منافع نہیں ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے سرکار نے اپنا الگ ہی رویہ کسانوں کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے آن لائن شاپنگ کیونکہ آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے جس سے ریٹیل کسٹمر جو آف لائن کسٹمر ہے ان کو کافی سارا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے